हम हम अपने घर के ज़िम्मेदारियो को बहुत अच्छी तरह से संभालते हैं जैसे किसी शादी पड़ जाए उसे भी संभालना पड़ता है घर में कोई ग़लती हो जाए तो उसे उसे भी मानना पड़ता है सबके लिए खाना रोज़ बनाना पड़ता है और बर्तन भी मांजना पड़ता है अगर घर का काम ना हो तो लोग डाँटते भी हैं सब लोग कहते हैं जल्दी काम करो इसी तरह से हम लोग घर की ज़िम्मेदारी संभालते हैं जैसे किसी की शादी की ज़िम्मेदारी पड़े तो उसे भी संभालो और घर में कुछ बिगड़ जाए तो उसे भी संभालना पड़ता है सब लोग नहीं तो डांटेंगे ही डर लगेगा कि सब लोग डांटेंगे कैसे संभालू इसीलिए डर बना रहता है जीवन में ज़िम्मेदारी बहुत होती है निभाना ज़रूरी है अगर ना निभा पाओ तो लोग डाँटते है ताकि लोग ज़िम्मेदारी को समझे और निभाएं ज़िम्मेदारी बहुत कठिन होती है ज़िम्मेदारियों से पार होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग जीवन में आगे बढ़ें ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े ताकि लोग हमें डाटे ना बिगड़े ना इसीलिए हम लोग डर के डर से ज़िम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाते हैं जिम्मेदारी निभाना बहुत ज़रूरी है ताकि लोग ज़िम्मेदारी वाला काम हमें दें ताकि हम लोग ज़िम्मेदारी से उस काम को पूरा करें ज़िम्मेदारी वाला काम होना बहुत ज़रूरी है